हलो कौन हाँ बोलिए हमको मोबाइल चाहिए वीवो मोबाइल आपके दुकान में मिल सकता हे अच्छे रेम का अच्छी कंपनी का वीओ हाँ वीवो मोबाइल हाँ वो बताइए किस रेंज से शुरू है आपके यहाँ कीमत दस हजार से इस्टाट है हाँ चार चार जी भी दो जी वी तीन जी वी इनके रेट बताइएगा इनके रेट बताइए आप अच्छा अच्छा अच्छा तो जी नहीं मेडम हमें बीस हजार तक का मोबाइल चाहिए हाँ इसमें चाहिए हमको तीन जी बी मिल रहा है हैं ना मैडम आपको देना पड़ेगा तीन जी बी हमने अभी लाए थे तो मिल रहा है आप हमको चाहिए इसलिए अच्छा दो जी बी का रेट बताइए दो जी बी मोबाइल का पैंतीस

पूरे अच्छे सर्विस वाला अच्छी रैम देता है बढ़िया है तीस हजार में हम आते हैं आपकी दुकान में तीस हजार तक हमको तो छोड़ देना आप नहीं पाँच हजार तो कम करना ही पड़ेगा तैंतीस में आपको तीस में तो देना पड़ेगा हम दुकान आएँगे आपकी और देख लेंगे ठीक है हम देख लेंगे हमको कम रेम वा कम रेट वाला चाहिए जैसा तो हम आकर देख लेंगे अगर हमको पसंद आ जाएगा तो हम खरीद लेंगे हमको जो पसंद आएगा वो खरीद लेंगे हाँ क्यों से की मोबाइल आजकल बहुत सस्ते हो गए हें मोबाइलों की कंपनी भी ढेर हैं एक से एक मोबाइल हैं सस्ते भी हो गए हैं तो हम आपकी दुकान आएँ आप कब मिलोगे दुकान में अभी बैठे हो क्या